समाजाव गेलेमु गेलेनायनि गोनांथिनि सायाव गामियारि सुबुंफोरा मोजां सान्नाय आरो मिजिं थिनाय दं बे गेलेनायनि गेजेरजों बिसोरो गावसोरनि इउनाव सासे मोजां गेलेगिरि जाहैनो हायो लोगोसे बायदिसिना फोरमानलाइ बा सार्टिफिकेट मोन्नानै बिथांमोनहा इउनाव साख्रि बाख्रिनि थाखाय मोजां राहाखौ लानो हायो बे बायदिनो गेलेनायखौ गेलेनानै बिथांमोनहा गावसोरनि गोसो आरो देहाखौ गोजोनै लाखिनो हायो लोगोसे मोनसे गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे हारिमुनि सिनायथिखौ फोथांनानै रायजो आरो हादराव सिनायथि हिसाबै लाखिनो हायो